फोटोग्राफी जे शौक़ में मुंहिंजे परिवारु हमेशह साथ ॾिञो आहे मुंहिंजे शौक़ में सभु ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं फोटोग्राफी जे शौक़ु परिवारु हर तरह सां साथ ॾिञो आहे टाइम ॾियणु पैसो ख़र्च करणु ऐं हर उन जॻह ते मूंखे मोकिलण जिते मां पंहिंजी फोटोग्राफी करे सघंदी आहियां इन तरह सां मूंखे परिवारु साथ ॾिञो आए हिन सभ खां वधीक मुं्जेहिं हिन शौक़ में वधाइण लाइ मुंहिंजे घोटु ऐं मुंहिंजे पीउ जो सबनी खां वधीक हथ आहे हीउ शौक़ु मूंखे नंढे हूंदे खां आहे हिन शौक़ खे नंढे हूंदे खां ॾिसंदे ॾिसंदे मुंहिंजे पीउ हीअ शौक़ जे लाइ मुखे हमेशह साथ ॾिञो ऐं हीउ शौक़ मुंहिंजो जुनून बणजी वियो ऐं मालिक जी दया सां मुंहिंजी शादी बि सुठे परिवार में थी जंहिं ते मुंहिंजे परिवारु साउरनि बि साथ ॾिञो आहे ऐं हीउ शौक़ु मूंखे ॾाढो अॻियां वधाइण में हमेशह परिवारु साथ ॾिञो आहे हिन में मूंखे को ॾाढो सुकूनु मिलंदो आहे